आ नेवा किश किश लोक किश जैदा इस्तेमाल करदे किश नेईं करदे मिकी इ'यां अगर आखो तां अ'ऊं जीरा हर इक सब्जी च पानी मिकी जीरा बड़ा गै पसंद ऐ रुट्टियै च पाना ते उसदा मी सुआत बी शैल लगदा कन्नै इक न अलग पाऊडर बनादे जि'यां कि थोह्ड़ा नेहा धनियां होई गेआ उसदे च जीरा होई गेआ थोह्ड़ा उसदे च पुदीना पाऊडर होई गेआ जां फ्ही अगर अपनै घर होऐ न पूतना ते पूतने ई केह् आखदे सकाइयै ते भी उसदा पौडर जन बनाई ओड़ना मर्च होई गेई फ्ही मर्चां होई गेइयां सुक्कियां थोह्ड़ा चार्ट मसाला होई गेआ थोह्ड़ा केह् नां केह् आखदे इक अरहर जवैन होई गेई आं ओह् जवैन मतलब सारें तूं घट्ट पानी ते जीरा थोह्ड़ा घट्ट पाना इ'यां मतलब का द'ऊं द'ऊं होर पान्ने धनिया शनिया इन्ना सारा हून इ'नें मिक्स करदे उ'नें ई मिक्सियै च मिक्सी जेह्की पौड़र बनाने आह्ला होंदा निं उसदे च अ'ऊं मिक्स करनी मिक्स करियै उसदे बाद अ'ऊं इसी केह् आखदे पौड़र अ'ऊं केह् आखदे रुट्टियै च पांदी गै पांदी सब्जी बनाई दी होऐ जां फ्ही कोई होई गेआ कि कुतै रायता बनान होऐ न उसदे च बड़ा शैल ल गदा रायते च देहियै च मिक्स करीओड़ना उसी पाई ओड़ना आहा आहा इन्ना शैल सुआद चटनी बनाई दी होऐ चटनी च तुस पाई सकदे कन्नै इसदे इ'यां सेह्त आस्तै बड़े फायदेमंद न जि'यां दिक्खो हा जीरा जवैन केह् होई गेआ होर पूतना होई गेआ एह् सारे केह् आखदे जेह्के होंदे न साढ़े सेह्त आस्तै बी इ'यां शैल होंदे ते एह् अ'ऊं जेह्के स्पैशल चेंज करनी होर जेह्का अ'ऊं प्जाजै दा तड़का घट्ट मारनी मतलब की अ'ऊं जैदातर मारनी मर्चां ते जीरा दा तड़का सनाई ओड़नी में दस्सन लग्गियां प्याजै दा अ'ऊं अवाइड़ करनी मिगी प्याज इन्ना कोई खास पसंद निं ऐ अबो फ्ही बी सारे ई पसंद औंदा गै ऐ मतलब ठीक गै बनी जंदा ओह्